हैलो नमस्ते मैम हाँ आप बालक मंदिर से प्रिंसिपल बोल रहीं हैं मैम हाँ मैं मैडम मैं शिवम पांडे की मदर बोल रही हूँ तो बच्चे को मेरे को कहीं ले जाना है तो चार दिन की छुट्टी चाहिए मैम जी मैडम मैं निवेदन करती हूँ आपसे अगली बार से नहीं ऐसा होगा अभी हमको साड़ी सब लोग जा रहें हैं घर से फैमिली से तो बच्चे को कहाँ अकेले छोड़ेंगे तो अब केवल चार दिन की छुट्टी चाहिए तो आप हाँ ज़रूरी है शादी है मेरे खास मा मामा की बच्चे को छोड़ नहीं सकते न अभी यहाँ पर घर का कोई भी नहीं है और सब लोग जा रहें हैं और मेरा जाना भी ज़रूरी है नहीं तो मैं जाती नहीं मैडम कहने को नहीं हॉस्टल में तो घर के इनके बाबा दादी वगैरह मना करते हैं कहीं बच्चे को कहीं नहीं छोड़ेंगे अकेले और अब वह मैडम मैं करवा दूँगी मैं उसका मैं उसको कैसे भी करवा दूँगी मैं बस यही है इस बार मिल जाए फ़िर मैं अगली बार से तो ऐसे ही कोई ना कोई घर पर व्यवस्था करूँगी किसी की रहने की अभी कोई भी नहीं है इस वक्त सभी लोग जा रहे हैं और रिजर्वेशन भी हो गया है मैडम एक्च एक्चुअली में इसलिए जी जी जी मैम धन्यवाद मैम